आं मोजां मोन्नाया बे खारखान्दा बिबारखौ मोजांसिन मोनो आं बाथौ मन्दिरावबो होयो नालाय आरो ओमफ्राय गेनदे फुल गायो आरो दाउला फुल गायो आरो रान्दिनि फुल गायो बेखौ मोजां मोनो आङो ओइ न'खराव बारना थानायखौ मोजां नुयोना सानजौफु सानजौफुआव ओंखाम संनाय टाइमाव बारो ना रान्दिनि फुला बेखौ मोजां मोनो आङो ओमफ्राय सब बिबारखौनो मोजां मोनो माबा थालिर फुलबो दं नों माइबाबो दं नो दा बेफोरखौ गायफैनो हायाखै आं जागाफ्राबो असुबिदा जाना दंना आंनिया न'खरा दा बाथौखौनो साफा खालामनो हायाखै बेरायाबो बायना दं आं बे फुलखौनो मोजां मोनो सब खौनो आरो गलाप फुलबो गायदोंमोन गलाप फुलाबो मोजांआनो सु नांङो र' बेयो स'से सु हाबसोगारो फांसे बेखौबो मोजां मोनो आरो बै सान फुल बेफोरबो मोजां बेनिफ्राय मायबा मायबा फुल दङ आं बावलाय लाङो नामखौबो बेखिनिखौनो मोजां मोनोहाय आं बिबारखौ माबोरै जोथोन लानो थारमाने जोङो फार्स्ट गायनायाव दै होनानै मोजाङै फेदेरनांगोन गेनदे फुलखौबो बेगरखौ गारना होनानै रज'बाथाय गायस्लाय गायस्लाय होबाथाय मोजां जायो जायगायावनो थाबालाय थुब्रा रोजा जायो र' बे मोजां मोनो बे गेनदे फुलखौबो सबखौनो बिबारखौ मोजां मोनोआनो दे जों बेया मोना बिबार थाबानो दि न'खरा मोजां जायो आरो बिदि बयबो समायना नुयो ना बिबारखौ दै होनानै फेदेर नांगोन सोरबा हासारबो होनांगोन इसे गोबोर हासारसो होयो जोङो जेबो होआ मोसौनि गोबोर हासार होयो बिदिनो फेदेरो जों बिबारखौ जोङो सिगाङो माबायाव गायग्रोयो बे अवानटाट ना मा होनो बेयाव जावाय ग्रोनानै बिनि उनाव रोदाया सुंग्लिबाथाय माबानो हानाय नङाना हायाव बेखौ बख'नानै आरो हायाव गायफिनो जोङो हा इसे इसे होनानै नारें खमलाखौबो बिदिनो जावायो जों आलुखौबो बिदि जावायो आरो लाइ मैगंखौबो बस्थायाव हासार होबाय गायबाय इसे इसे बिदि गायो जोङो न'खराव जायो आरो फोनानैबो जायो जों गोबोर हासारजों जों बाजारनि हासार होआ बिदि जानानैथ' जोंङो बेमार जानाय जादों बेनिफ्रायथ' दा जोंहा न'खराव बिदि खालामो आं बेखौनो मोजां मोनो